जी सरस्वती पुस्तक भंडार से बात कर रहे हैं सर जी सर मुझे आपके यहाँ से कुछ पेन्सल लेना था एक्चुली क्या है कलर पेंसिल जो आपसे ली थी मैंने वाे काफ़ी बढ़िया ड्रॉइंग हो रही है उससे और जो मैंने पहले ले चुका था उनका मेरे पास स्टॉक खत्म हो चुका है एक्चुली जी तो सर मुझे क्या है और आपके यहाँ से और कुछ पेंसिल की आवश्यकता है क्योंकि मैंने जो आपके यहाँ से पेंसिल ली थी वह काफ़ी मजबूत पेंसिल है और उनसे ड्रॉइंग बहुत बढ़िया हो रही है इससे क्या है बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है हमारी आपके प्रोडक्ट से जी जी सर मुझे और भी बेराइटी में कलर में मिल सकती हैं क्या पेंसिल्स कुछ नए और ज़्यादा हो यदि आपके पास जी सर मुझे क्या है ब्लेक कलर की जो पेंसिल है उनकी वो ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए है आपके यहाँ से बहुत बढ़िया पेंसिल मिली है मुझे

और सर आपके यहाँ से बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी मिल जाता है उस मुझे ज़्यादा क्वान्टिटी में लेने पर

ओके सर मुझे इस बारे में चर्चा करनी थी कि यदि आप हो सके तो और ज़्यादा कलर में पेंसिल बुला दीजिएगा और जो भी आपका पेमेंट है वो ऑनलाइन या केस मैं आपको कर दूँगा यदि ऑनलाइन करना है तो मैं आपके फ़ोनपे पे कर दूँगा जी